जेना हम अरविन्द सिंहकेँ गाना कतहु सनै छलियै तऽ हमरा हुनकर गाना बहुत नीक लागैत छल कोनो भक्तिकेंँ गाना हुनकर बहुत नीक लागै छल हमरो मनमे छल जे हमहुँ कतहु हमहुँ गबितहुँ हुनकर गाना तहन हम फेर अबै छलहुँ गाना सुनिकऽ मोबाईल पर सर्च कऽ कऽ गाना निकालैत छलहुँ निकललाके बाद कॉपी पर हम लिखै छलहुँ कॉपी पर लिखलाके बाद हम ओकरा प्रैक्टिस करै छलहुँ तीन बेर चारि बेर जहन ओ नीक भेल तहन हम हमरो शौक छल जे हम गीत तऽ फेर गाबै छलहुँ गाना गेलाकेँ बाद खुशी भेटै छल जे आई हम गाना सिखलहुँ हँ आओर ओना कतहुँ पूजा तूजा भेल तऽ ओहिओमे जे किनको देखलहुँ हुनको गाना नीक लागै छल तऽ हुनका कहै छलियै काकी एक बेर आओर गबियौ जे हम सिखबै सिखबै जे मने हमहुँ गायब अहाँ वाला गाना कियाकि नीक लागै छल हमरा हुनकर गाना तऽ ओ हमरा लिखा देलथि तऽ हम ओ गानाके प्रैक्टिस करै छलियै ओहो गाना हम सिखै छलियै तहन फेर हम गाबै छलियै